जमीन बिवाद तऽ छै ही ओ ओ एक कदम एक डेगके लिये लड़ाइ भए जाइए दियादी जमीनके झगड़ा बाप दादाके जमीन कागज पत्तर रसीद नहि यऽ ओकर बाद जे छै उ कटबय लै जे दौड़ैत रहू दौड़ैत रहू ओइमे जल्दी होइ नहि छै एकर बाद जे छै जब किन साइज अहाँके काम भेल कोनो ने कोनो अड़चन लागि जाइए फेर दियादो अहाँके नाम पर कागज यऽ दियाद कहइए नहि ओ हमर जमीन यऽ ई झगड़ा चलैत रहय उ बाबा लगसँ झगड़ा चलैत चलैत बाप बेटा पोता तक आबि जाइ छै उ लेकिन ओ जमीन ओत्तय रहय छै झगड़ा खतम नहि होइ छै अइसँ मनमुटावके स्थिति भी रहइए ओकर बाद जे यऽ ई चोरी आजकल चोरीके जे एतऽ आम बात भए गेल यऽ छोट छोट बच्चा पाँच साल सात साल आठ नओ साल दस साल बारह साल पन्द्रह साल ई उमर सबके बच्चा स्मैक चरस गाँजा भाङ्ग धतूर खाइके चक्करमे ककरो किछो चोरा लइए केकरो घरसँ सामान उठा लइए ककरो कोनो चीज खोलि लइए गाय खस्सी बकरी खोलि लइए ककरो मोटर खोलि लइए ककरो बैटरी चोरी कए लइए ककरो बल्ब खोलि लइए ककरो गहुँम चावल चोरी कऽ लइए उ चोरीके बेचके अपन स्मैक इएह सब पीबैये आओर एक तरहसँ जे यऽ समाजमे ई गलत धारणा बनि जाइए जे गाममे कोनो चोरी नहि होइ रहय आइ सब ओ आशङ्कित रहइए जे कते गाय बकरी ठोकलौ यऽ शाममे यऽ की नहि दस बेर देखय पड़य छै घरके बाहर कल लागल यऽ चापा कल तऽ ओकरा खोलि लेत कखन खोलि लेत कहना मुश्किल घरके बाहर साइकिल रहि गेल ई चोरा लेत चोरी बहुत बढ़ि गेल यऽ ओकर कोनो रोकथामके कोनो उपाये नहि आओर ईसब नशाके कारण सब नशा पीयइए घरमे कोनो काम नहि बेरोजगार छै पढ़ाइ लिखाइसँ कोनो मतलब नहि छै ओकर बाद जे छै उ चोरीपर अपन ध्यान लगेने रहय छै चोरी करना छै घरमे कए दिन चोरी करिते गार्जियन बच्चाके पैसा नहि दै छै अपन घरमे चोरेलक फिर बगलवला के घरमे चोरी करलक तकर बाद उ धीरे धीरे आदत पकड़ि जाइ छै तब उ ककरो चोरी कए लै छै यहाँ तक कि मन्दिरके सामान चोरी कए लै छै मन्दिरके मोटर खोलि लेत कल खोलि लेत घण्टी खोलि लेत ईसब दान पेटीसँ पैसा चोरी कए ले ईसब आम बात भए गेलय आज कल